न मूंखे हीअं न लॻंदो आहे की भारत में कलाकारनि खे पर्याप्त महत्व असुलु न ॾिनो वयो आहे हिते त इलाही कलाकारनि खे महत्व असरु ॾिबो आहे सरकार जी इलाही नमूने खां मदद कंदी आहे जीअं लोन ॾई करे ॿिया बि इलाही तरकीबनि सां सरकार असांजी मदद कंदी कॾहिं भारत में कलाकारनि खे कोई दिक़त न थी वई आहे हुननि खे हमेशा अॻिते जो अॻिते वधण जो अवसरु ॾिबो आहे सरकार पाण अॻिते वधी करे बि कलाकारनि जी मदद कंदी आहे हर शइ तरीक़ सां जेतिरी बि तरीक़े सां सरकार मदद करणु चाहे कंदी आहे कॾहिं बि हुन कलाकारनि खे घटि न कयो आहे उहा अॻिते वधाइण जी कोशिशि कई आहे